एक फिल्म की फिल्म है कि जिसमें आस पास की बादियों बाद च बड़े शैल लगदा इस फिल्म बिच्च केह् ऐ कि जिसलै ट्रैक कंपलीट होना ते उसलै मन गै नी करदा कि ट्रैक कंपलीट करिये अस घर जाह्चै मन करदा एही बादियां बिच्च समुन्दरां कोल पेड़ नैचुर्ल ब्यूटी बिच्च अस रौह्चै ते इंजाय करचै एह् भीज़ भाड़ बिच्च दुनियां दान बिच्च इस तो चंगा ऐ अस इत्तें रेहियै राम करचै ते नेचर दा नज़ारा लैच्चै प्हाड़ियां दे बिच्च बिच्च रेहियै अस अपनें मन गी जेह्ड़ी तसल्ली प्राप्त करनें आं ते ओह् तसल्ली शैह्रें जाइयै नेंई लब्भदी हून गल्ल आंदी ऐ रैसप्रायेशन दी ट्रैक बिच्च कि किसे चीज़ नै अस बड़े प्रसन्न होई जंदे हां ओह् स्हेई गल्ल ऐ ट्रैक बिच्च जाइयै अस आस पास दी बादियां दी गल्ल करचै पेड़ पौधें दी गल्ल करचै प्हाड़ां दी गल्ल करचै असां गी बड़ा अन्दर इां शैल लगदा असैं बड़ा चंगा लगदा कि असैं बड़ी खुसी लब्भदी ऐ चैन लब्भदा ऐ कि ट्रैक पर जाइयै जेह्ड़ा स्कून मिलदा ओह् बापस आइयै स्कून चली जंदा